हॅलो हॅलो आमी सिया बे सिया बेकरी कडेन उलयता आमकां न्हू फर्स्ट बड्डेची ऑर्डर जाय आसली सो आमकां कोणें तरी तुका तुजें नांव सजेस्ट केल्लेलें सो तुमी किदें किदें आयटम्स करता लायक बेकरी ओन्ली केक्स कांय तुमी ते ब्रेड्स बीन सगळे करता ओके

ओके ओके सो म्हाका न्हू चड अशें बल्कान जाय आसलें तो फर्स्ट बड बड्डे न्हू सो एक म्हाका थ्री टायर बड्डेक एक जाय आसलेली आनी आं सॉरी होय कस्टमायज करपाक जाय ते एक कार्टून आसा न्हू तेजे हांव तुका फोटो धाडटले रेफ्रंसूत सो हय ओके सो तेज्या वयल्यान करपाक जाय आनी ते कपकेक्स करपाक जाय म्हाका फिफ्टी वॅज आसतले आनीक हंड्रेड बीन म्हाका हे जाय नॉन वॅज फ्लेवर चॉकलेट म्हाका न्हू मिक्स जाय अशे आसले एक चॉकलेट आनी व्हनिला आनी न्हू म्हाका तें हें जाय आसलेलें रेड वेलवेट करता तुमी म्हाका तें बसून रॅड वेलवेट जाय थोडे ओके ओके चलता किदें डिस्कावंट बीन मेळटलें न्हू आं ओके ना आमकां क्रिमूय जाय आनी हे क्रीम जाय

आनी हय आनी ओके हय आनी म्हाका डोनट्सूय जाय आसलेले म्हटल्यार एक हॅम्पर कसो जाय आसले जितून आमकां कप केक एक सँडवीच आनी ते कुकीज येता पळय ते करून म्हाका ते हॅम्पर्स जाय आसलेले म्हटल्यार लायक रिटर्न गिफ्ट हय ते ते म्हाका वॅजूत जाय आसले सगले एक टू हंड्रेड तरी बॉक्सीस जाय म्हाका ते टू हंड्रेड बॉक्सीस जाय पडटले म्हाका हय हय आनी ती मेन जी हे आसा खबर हा केक आसा पय मेन बर्थडे केक ती म्हाका चॉकलेट जाय चॉकलेट फ्लेवर हय हय हय ती नॉनवेज आनी तुमी ते कपकेक्स पासून नॉन व्हेजूत करता ओके हांवें तुका हं फिफ्टी वॅज सांगलेली न्हू आं आं बरें आनी मेन बड्डे केक आसा ती ये नॉन वॅज

आनी म्हाका न्हू ती बिफोर हे जाय आसलेली टॅन्ट ऑफ फॅब सो अशी पांच तारीक बीन ऑफ फेब फिफ्त फॅब आसा बड्डे फिफ्त फॅब

सो म्हाका ते तेज्या तेत दिसता जाय म्हाका हे दी मेन केक आसा ती तें दिसा जाय आनी बाकीचे कॉपकेक्स बीन हा पळय ती म्हाका चार तारकेक जाय आसलेली कपकेक्स बीन आ

ओके ओके ओके ओके ओके बरें थँक्यू